جی ہمارے علاقے میں بہت سارے ایسے رہنما ہیں جو لوگوں کو اچھی بات بتاتے ہیں اور اس کو اس سے ہمیں مشورہ ملتا ہے اور مشورہ دیتے بھی ہیں جیسے کہ ہمارے علاقے کے جو ابھی ایم ایل اے ہے وہ چودھری یوسف صاحب ہیں بہت اچھے انسان ہیں اور ہر چیز میں وہ جاتے بھی ہیں اور مشورہ بھی دیتے ہیں چاہے وہ غم کا ماحول ہو چاہے خوشی کا ہو وہ ضرور آتے ہیں اور وہ اچھی مشورہ دیتے ہیں یہاں تک کہ ہمارے خاندان میں کوئی اگر انتقال ہو گیا ہو تو وہ ضرور آتے ہیں مشورہ دیتے ہیں حوصلہ افزائی کرتے ہیں اور کوئی اگر چیز اگر جیسے کہ ایجوکیشن کا ہو اور کوئی اور چیز کا بھی ہو تو وہ ضرور آتے ہیں اور یہاں تک کہ آنے کے ساتھ وہ مدد بھی کرتے ہیں اور وہ سمجھاتے بجھاتے بھی ہیں جو اچھی بات ہوتی ہے وہ ضرور بتاتے ہیں اسی وجہ سے ہمارے علاقے کے جو رہنما ہے جیسے کہ چودھری محو علی کیسر صاحب بھی ہے اور وہ بھی لوگ کو اچھی اچھی بات بتاتے ہیں کبھی کسی سے اس کا کوئی جو ہے لڑائی جھگڑا نہیں ہے اور وہ اچھے انسان ہیں